ख़ुशी की बात जहाँ तक है तो हमको धार्मिक कथा धार्मिक जिस तरह कृष्ण भागवान का कथा है कृष्ण भगवान का ऊ खेल हुआ तो इसमें ख़ुशी मिलती है वह सुनने से ज्ञान भी बढ़ती है और एक धार्मिक रूप से एक भगवान का अनुस्मरण भी होता है तो इसमें हमको ख़ुशी मिलती है लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि धार्मिक रूप से जुड़ें और अपना खुशी ये हमारे तरह निभावे इस ख़ुशी के लिए यह जो है सो धार्मिक रूप है सो पुराना पत्ती है बचपन से लोग खेल कूद किया लेकिन चालीस वर्ष के बाद धार्मिक रूप से जुड़ जाना जरुरी रहता है तो भगवान उनसे उनको शरण में जरुर लगाते हैं कि आखिर हाँ भक्त तो हुआ तो मेरा हुआ किसी कष्ट में भी सहारा के रूप में काम करते हैं हम लेकिन सहारा उन्हीं का रहता है और खुशी तो मिलती ही रहती है